सिव्हील इंजीनीयर न्हू तूं आं म्हाका मात्शी आयडीया जाय आसली आतां हें बांदता पळय समज इरिगेशन व्हेल बांदता सपोज न्हू इरिगेशन व्हेल रे इरिगेशन व्हेल म्हाका आता मारपाची आसा रे आं तें म्हाका आतां तें रिंगा बी खंय मेळटा तीं रिंग रिंग तें

हय हय

आं हां हां ऑके तें म्हाका तें आतां म्हाका तें कितलें तीन मिटर धरून बी जायें तीन मीटर म्हणजे आनी धाय मीटर तीन मीटर सारकें कितलो कितलो एस्टीमेट आसतले तेचे आतां साधारण कितलो खर्च येतलो ना आतां एक व्हेल बांदता म्हणल्यार तुका तीन मिटरान खोल रे ती सारको खोल नाका साधारण कितलो येतलो आं तीन हजारान जावंक शकता न्हूं हां सो म्हाजो रिक्वारमेन्ट आसा रे हांव तुका आतां मागीर सांगता हो तुजो नंबर न्हू आं तुका मागीर सांगता सारकें ना म्हाका केन्ना आसा तें पावसा पयलीं मारपाक जाय तें कळ्ळें तुका आं आं एक रिंगाक तीन हजार सयंशीं पडटा म्हणटा तूं एक रिंगाक सो सादारण चार रिंगा वयतलीं तीं आं प्लस तुजें बांदपाचें आसतले तुजें किते न्हूं आं तुजो लेबर काॅस्ट आसतलें आनी हें आसतलें आं ओके ओके ओके ओके तें म्हाका केल्कुलेशन करून म्हाका तें रेडी करून दवर हांव तुका मागीर पर्सनली मेळूं शकता आं बरें बरें